पूर्णियाँमे ने जे छै ट्रैफिकके समस्या बहुत ही जल प्रभावके वजह से छै आओर जलके ना कहीँ नाली छै आओर ने ही कोइ सुविधा छै जेकरा वजह से बहुत ही समस्या उत्पन्न होइ छै एकरा वजह से ट्रैफिक बहुत जादा जमा होइ छै आ जल प्रभावके वजह से आ नाली नालीमे भी पानि नहि जाइ पाड़ै छै आ रास्तेमे पानि जमा रहि जाइ छै ट्रैफिक भी जमा होइ जाइ छै आ लोगो आदमी सबके आबै जाबैमे दिक्कत होइ छै इसकुल सब जाइ अबैमे बहुत ही परेशानी होइ छै जेकरा से आदमी सबके बहुत ही समस्या होइ छै एकरा के लिए किछु करैके पड़ै छै जलके लिए जल प्रभावके वजह से सड़क पे बहुत ही दुर्घटना होइ छै नाली उली नाली ने होइके वजह से पानि जमा होइ जाइ छै सड़क पे तऽ ओकरा खातिर नाली बनाएके पड़ै छै नेता से मदद लैके पड़ै छै नेताके बोलैके पड़तै कि दैनिक चुनौती कल्याण पर प्रभाव पड़ैके छै ट्रैफिक समस्या से सड़क जमीन पे विवाद उत्पन्न होइ छै